आं जानो मोजां मोन्नाया जाहैदों आं जोगोनार मैद्रुखौ जानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोगोनार मैद्रुवाव भिटामिन थायो बियो थान्दा खालामो देहानि थाखायबो मोजां जोगोनार बिजौ खुम लाव बिजौफ्राबो देहानि थाखाय मोजां आरो सुमफ्राम सुमफ्राम फिथाइखौबो आं जानो मोजां मोनो सुमफ्रामा जाहैदों सि भिटामिन थायो बिनि थाखायनो आं सुमफ्राम फिथाइखौ जानो मोजां मोनो जेरै लिसु फिथाइफोरखौबो जानो मोजां मोनो आपेलफोरखौबो देहानि सक्तिनि थाखाय जानो मोजां मोनो आरो दालि ओंख्रि दालि ओंख्रिखौबो आं मोजां मोनो आरो आलु फाजा आं जोबोद गोथाव मोनो मानो होमबा गोरान गोरान बुस्थुखौनो आं नोगोद गोथाव मोनो जानो मोजां मोनो मेथाय मेथायफोरखौ आङो थुफा मेथायखौ बांसिन जानो मोजां मोनो फामलु गोसानो जानो मोजां मोनो आरो दालिमफोरखौबो थैनि थाखाय जानो मोजां मोनो दालिम फिथाइ आपेल फिथाइफोरखौ आंगुर फिथाइफोरखौ देहानि थाखाय मोजां सक्ति जायो थै जायो बेनिखायनो जानो मोजां मोनो बिसिब बिस्कुटफोरखौबो जानो मोजां मोनो सक्लेटफोरा जाहैदों गोदैनि थाखाय गोदै गोदैनि थाखाय मोजां मोनो जानो मुला मैद्रु मुला मैद्रुखौबो जानो मोजां मोनो आङो मानो होमब्ला मैद्रु मैद्रुजोंनो आं जानो मोजां मोनखायो मैद्रुफ्राव अनेक रोखोमनि भिटामिन थायो बिनिखायनो जानो मोजां मोनो ओंख्रिफोरखौबो जानो मोजां मोनो